सिंधी जेकी हीअ भाषा आहे उहा जाम ई सवली भाषा आहे ऐं हीअ जन जी मिठड़ी बो॒ली आहे कोई बि बी॒ जाति जो माण्हू अगरि हीअ सिखणु चाहे पढ़णु चाहे त उहो चङीअ तरहं करे सघंदो आहे सिंधीअ में ब॒ तरीक़ा हूंदा आहिनि जेका अरेबिक ऐं देवनागिरी हूंदा आहिनि देवनागिरी जेके आहे उहा लिखण में हिंदीअ वांगुरु हूंदी आहे पर पढ़ण में हिकदमि सिंधी ई लगंदी आहे हूअ ऐं बी॒ भाषाउनि खां सुठी हीअ भाषा तकिड़ो सिखी सघंदा आहियो ऐं बि॒ जेकियूं भाषाऊं आहिनि उनमें थोरो वक़्त लगंदो तव्हांखे ऐं जेकी हीअ सिंधी भाषा आहे ओ हुनजो तव्हांखे चंङी तरह मतिलब बि सम्झि में ईंदो ऐं तकिड़ो सिखी बि सघंदा आहियो